अज्जकल सोशल मीडिया ओह् जेह्का बड़ा चला दा ते ओह्दे चा जेह्ड़ा इंस्टाग्राम ऐ ओह् ओह् में बी ज्वाईन कीते दा ओह्दे उप्पर में बी ऐं ते ओह्दे उप्पर में जेह्ड़ा जादै दिक्खना पसंद करनी जियां कि कोई रुट्टियां बनाने आह्लियां वीडियो होंदियां जां कोई उऐ नेह् कोई शैल कपड़े आह्लियां वीडियो होंदियां जां फिर ओह् भगवान दियां वीडियो होंदियां ओह् मिगी राम भगवान जां कृष्ण भगवान एह् मिगी बड़े प्यारे न ते इंदियां जेह्ड़ियां वीडियो औंदियां एह् मिगी बड़ी अच्छी लगदियां अंऊ एह्दे उप्पर अपने घट्ट गै फोटो पानी होनी इंया बिचें बारें कदें पाई ओड़नी होनी ते में जादै एह्दे उप्पर किश पोस्ट ऐनी करनी होनी जादै टाईम स्पैंड इंया निं करनी होनी पर दिक्खनै गी कोई अंऊ लाई ओड़नी पंदरां मिंट इक्क बारी च जां कदें कदें अद्धा घैंटा बी लग्गी जंदा ते एह्दे बारै च मिगी पसंद ऐ कि एह्दे च बड़ी बड़ी ऐसियां तुसेंगी जरूरी चीज़ां लब्भी सकदियां जेह्ड़ियां तुसेंगी जेह्ड़ियां थुआढ़े बड़े कम्म आई सकदियां ते किश बड़ियां अश्लील वीडियो बी होंदियां ते बड़ियां गंदियां चीज़ां बी होंदियां जेह्ड़े थुआढ़े कम्में दियां नेईं होंदियां इस गल्ला एह्दा सुधार होना चाहिदा जां तुस जेह्ड़ी चीज़ां बड़ी शैल न ओह् तुस बढ़ावा देना चाहिदा ते कन्नै जेह्ड़ियां गंदियां चीज़ां उसगी नेईं दिक्खना चाहिदा पर लोक पुट्ठा कम्म करा दे लोग सगुआं ओह्दे च गंदियां चीज़ां आंदियां उसगी जादै जादै बढ़ावा दिंदे